हँ हेलो के बजैत छी अपने

हँ हँ हँ तऽ आउ ने दोकान पर जूता तऽ रङ्ग विरङ्गके हइ बुझलियै देखू चमड़ामे भी हइ रेक्सिनमे भी हइ प्लास्टिकमे भी हइ केहन जूता लेब तेहन जे छै से जूता लऽ सकैत छी नहि आउ दोकान पर आउ हिसाब किताब से भऽ जयतै देखिऔ आइ हमरा सभकेँ दोकान पर अयला से सभ समान जे देखायब ने तऽ अपने बुझबै आ ओना फोन पर जे कहबै जे केहन कतेक रङ्ग यानि कतेक रुपआके जूता हइ चीजो देखला से होइत हइ चीज अहाँ देखबै पसन्द होयतै तभिये ने दाम तऽ बहुत ऊँचा ऊँचा दाम तकके हइ आओर नीचो दाम तकके हइ रेक्सिनोके हइ प्लास्टिको बला हइ जाहि हिसाब से अपने हँ अपने आउ दोकान पर सभ प्रकारके जूता हइ अपना पासमे हँ अपने केहन जूता लेबै तेहन जे हइ से भऽ जयतै हँ हँ अपने आउ दोकान पर एबै ने सभ रङ्गके जूता हइ मिनिमम कोस्ट मिनिमम कोस्ट जे हइ

दू सए रुपआ से लऽ कऽ आओर हजार रुपआ तकके जूता हइ चमड़ा बला हँ हँ रिबाइट भऽ जयतै किछु किछु भऽ जयतै रिबेट अपने आएब नहि हँ हँ तऽ रिबेट भऽ जयतै किछु जे पर्सेन्टेज होइत हइ हँ तऽ जे पेर्सेन्टेज होइत हइ ओ पर्सेन्टेज जे हइ से जादे नहि हमसभ लय छियै अपना हिसाबे किताबसँ जे हइ जे सरकारके रेट हइ से रेट हमसभ जे हइ से ओहि हिसाब से बेचैत छियै हमसभ जे ग्राहक बनल रहतै तभिये ने हमसभ बिक्री होयतै हँ हँ इहे बात हइ जे अपने आउ कहिआ कहिआ अबै कल्हि अबै काल्हि अबै हँ तऽ काल्हि आउ आओर साथ साथ नहि होयतै तऽ आओरो दू चारिगो आदमी कऽ लऽ लेब नहि दुकान तऽ भाइ भारी हइ हूँ भीड़भाड़ रहैया हमरा दोकान पर हँ ओतेक कस्टमरो जे हइ हँ बहुत जुटैत हइ गाँवके दोकानदारी तऽ बुझबे करैत छियै हँ भीड़भाड़ रहैया बहुत भीड़भाड़ हँ हँ बचबो सभ लय